अचो अचो अचो अचो हा हा अचो अचो अचो वियो पाणी वाणी पियो

त पहिरियों कंहिंजे लाइ ॾेखारियांव कपिड़ा तव्हांखे पहिरियों तव्हांजे लाइ ॾेखारियांव सुठो सुठो नओं कलेक्शन आयो अथव भई तव्हांखे वनपीस खपेव या चनिया चोली हिसाबु सां खपेव

ॾिसो हीअ चनिया चोली अथव हिन में इहो सुठो वर्क अथव ऐं रिजनेबल रेन्ज अथव ऐं हिन में कलर बि अथव ॻाढ़ो पीलो तव्हांखे जहिड़े हिसाबु सां जीअं खपेव ॿुधायो थोरो हा हा आहे न आहे न

इहो पंदरहें सैं अथव भेण ॿारहें सैं ताईं ॾिजो ठीकु आहे ॿियो ॿुधायो तव्हांखे ॿियो छा खपेव हा हा आहे न हू बि ॾाढा मस्तु अथव तव्हांखे ज़रीअ में खपनि तव्हांखे ऐं कांच लॻलि खपनि तव्हांखे कीअं खपेव हुननि जे लाइ हा अचो अचो ॾिसो ॾिसो हिन पासे अचो ॾेखारियांव ॾिसो हे शर्ट अथव ऐं हे चोगो पैजामो अथव हे पेन्ट अथव तव्हां हिन सां मेच कयो तव्हांखे जीअं ठीकु लॻेव तव्हां ॿुधायो मूंखे थोरो कुझु समुझायो त मां ओहड़े हिसाबु सां साइज़ वग़ैरह कढी ॾियांव तव्हांजे पप्पा जी हा मिलंदो न हा हा हाणे ई थी कढी ॾियांव खणो वठो हा ठीकु आहे इहो मां साइड में थी कयांव ॿियो छा खपेव ॿुधायो जी कुरिते जो अघु आहे न सोरहां सौ रुपिया साढी तेरहां सौ ॾिजो हिनखां मां घटि न करे सघंदीमांव ठीकु आहे इहो साइड में थी रखायांव ॿियो ॿुधायो छा खपेव तव्हांजी ममी हा अचो हिन साइड अचो लेडीस कलेक्शन में ॾाढो मस्तु मस्तु वेरायटियूं आयूं अथव ऐं तव्हांखे तव्हांजी ममी जी हाइट वग़ैरह कीअं आहे थोरो ॿुधायो आया हुजनि त हुननि खे अंदरि सॾु कयोनि

ठीकु आहे ठीकु आहे ओयो ॾिसो इहो तव्हांखे वणेव थो ठीकु आहे हिन में ग्रीन कलर थी ॾियांव हिकिड़ो मिन्ट ख़ाली बीहो हा मां ग्रीन कलर कढी अचां अंदरां ॾिसो हीउ ग्रीन कलर अथव हिन में तव्हांखे आहे न सॼो हेठि पेनल वर्क ईंदव हिनसां गॾ दुपटो ईंदव दुपटे में बि सॼो वर्क अथव ऐं ॾाढो सुठो पीस अथव इहो त इहो टीं हज़ार में तव्हांखे पवंदुव हिन में रुपियो बि मां घटि न कंदीमांव ठीकु आहे तव्हांजा हे ट पीस पेक करे छॾियांव मां हा ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल वरी अचिजो